हेलौ हेलौ मा हा आङो हा बे माबायावनो थानाय थाग्राब्रा ना बेदर नागेरनानै जाग्रा एम्फौ लाग्रा नोंसिनि जायगायाव मा मा पिगनिक जायो औ बेनिफ्राय अबे जायगायाव अबे जायगायाव जाहैयो एह बेसेबा गोजाननिफ्राय आङो लोगो मोनबा थांनो हागौ थाङाबो जानो हागौलै एह एह है खनायाव मुसुलफुरखै थांगोन नोंसोरो मुसुलफुरखै थांगोन एह गारि दंना गैयाहाय बैरभखन्दआवलाय जोंफोरनो जाग्रा अह

दे दे दे थांगोन दे अह दे जाबाय नामा दाना नोंसोरनि बेसे गोजान जाहैयो

आंखौबो देखायहैनो हागोन ना आंखौबो लांफादोब्रा नोंसोरनो आं नुवाखैबा दे जागोन दे ओमफ्राय मा मा जाहैगोन हो एह बिस्थिबारै मा लांगोन हो एह

आंखौ आंखौ गालांनाङाहाय दे थांगोन आंबो थखन थुयै थुयै

जाबाय नामा